कुछ स्थानीय कला रूप या शिल्प कला हैं जो बालाघाट जिले में अद्वितीय है ये कला के रूप यहाँ शिल्प पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं जैसे हमारे यहाँ पर अधिकतर बांस से बनाए जाने वाला हस्त शिल्प बहुत ही फेमस है और यह छिंद से बनाए जाने वाले झाड़ू टुकना डल्ला और सोपा आदि छिंद से बहुत ही मनोहारी देखने में लगता है हमें और बांस से भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो अगर हम उसे सामने से रख दें तो वो एक शोकेस का काम करती है देखने में बहुत अच्छा है और यहाँ के बच्चे जो है वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता से इस काम को करना सीख जाते हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को आगे बढ़ाते हैं यह हमारे जिले के सांस्कृतिक इतिहास को दर्शाते हैं इनका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है जूट से लेकर कुछ लोग इसे कपास के गद्दे बनाना या कपास की साड़ियाँ बनाना हमारे यहाँ पे ये भी होता है खिलौने बनाना अच्छे अच्छे पत्थरों पे डिज़ाइन करना यह सब हमारे यहाँ की हस्तशिल्प कलाएँ हैं